دہلی اردو کا ایک بہت اہم دبستان رہا ہے جس نے اردو زبان اور ادب دونوں کی ترقی میں ہمیشہ بہت نمایاں کارنام انجام دیے ہیں صحافت جس کا تعلق براہ راست اخبار سے ہے اسے بھی دہلی میں بہت فروغ ہوا اور بہت سے قدیم ترین اردو کے اخبار دہلی سے ہی نکلے اور ایک زمانہ تھا کہ جب دہلی میں میرا خیال ہے کہ پچاس ساٹھ ستر سال پرانی بات ہے کہ دہلی میں ان گنت اخبار نکلتے تھے اور بہت اچھا کاروبار کرتے تھے پرانی دلی کا تو بہت سے علاقے جو ہیں وہ صرف اخباروں کے لیے مخصوص تھے اخباروں اور اس اخبار کے حوالے سے یہاں پہ بڑے بڑے اردو والے بھی آیا کرتے تھے آج کے زمانے کا یہ ہے کہ اب بہت سے اخبار تو ختم ہو گئے ہیں جیے الجمعیت ایک زمانے میں سب سے بہترین اخبار تھا وہ بند ہو چکا ہے قومی آواز کو ایک زمانے میں بہت عروج تھا اب اس کا عروج کم ہو گیا ہے سیاست تھا اور بھی بہت سے تھے اب آج کل سب سے زیادہ مشہور جو ہے انقلاب ہے وہ الحمد للہ کی نکل رہا ہے کامیاب ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ آج اردو کے اخبار اردو والے بھی خرید کر نہیں پڑھنا چاہتے اس لیے اس کا سڑکولیشن جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ گھٹتا جا رہا ہے لیکن پھر بھی جو جس علاقے میں میں رہتی ہوں یہ جسولہ یہ بھی اوکھلا میں ہی آتا ہے اور اوکھلا میں اردو والے کافی ہیں تو کافی حد تک اخبار پڑھے جاتے ہیں اور کچھ اخباروں سے جن سے میں واقف ہوں جیسے قومی آواز یا انقلاب ان میں سنیچر اور اتوار کو جو ایک کچھ صفحات ہوتے ہیں جو خاص طور پر فنون لطیفہ کے ارتقاء کے لیے دیے جاتے ہیں جن میں کہ کہانیاں بھی ہوتی ہیں اور نظمیں بھی ہوتی ہیں اور عام دلچسپی کی سامان ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے شہر میں اور بلکہ پورے ملک میں جو اردو کی ترقی کے لیے کام ہو رہے ہیں یا جو کچھ جلسے جل جلسے ہوتے ہیں سیمینار ہوتے ہیں اس سب کی رپورٹس ہوتی ہیں تو یہ بھی یہ رپورٹس بھی براہ راست نہ سہی لیکن بالواسطہ فنون لطیفہ کو بڑھاوا دیتے ہیں تو یہ اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ کافی اس سے ہمیں معلومات بھی ہوتی ہے کہ ہمارے شہر میں ادب کے حوالے سے کیا کیا کام ہو رہا ہے لیکن بس افسوس اسی بات کا ہے کہ لوگ اخبار خرید کر پڑھنا نہیں چاہتے اور اسی وجہ سے یہ خود اپنا ہی نقصان نہ صرف اخبار کا نقصان کرتے ہیں بلکہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں کیونکہ اردو زبان سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اور فنوون لطیفہ کی بھی جو ترویج ان کے ذریعے ہو رہی ہے ان سے بھی پوری طرح صرف فائدہ نہیں اٹھا پاتے